हँ अच्छा अहाँके अहाँ आबूँ हमर घर अहाँके छठि के बारेमे बहुत अच्छे सॅं बतायब छठि बहुत ही हमलोगो के मतलब हम लोगो के बिहार के बहुत ही प्रचलित पर्व छै एकरा एकरा बहुत उत्साह के साथ मनायल जाइत अछि जाहिसॅं कि एक़रामे खरना होइ छै खरना के प्रसाद बनै छै बहुत ही मतलब प्यार से आदमी छठि के मनाइ छै खरना के प्रसाद के बहुत चाव से खाइ छै खरना इ छठि पर्व दो दिन मनायल जाइ छै मतलब पहिला दिन शाम के अर्घ्य के दिन होइ छै मतलब साँझकी अर्घ के दिन हमलोग जाइ छियै घाट पे एकदम ठेकुआ उकुआ बनाबै छियै बहुत तरह के फल पहिने मतलब छठि पर्व शुरू होइ छै खरना मतलब प्रसाद चढ़ै छै वुझलियै छठि के पहिला दिन मतलब सबसे पहिले खरना होइ छै ओकरामे रातिमे जे छठि पर्व करै छै ओ खरना के फ़ास्ट करै छै ओकरामे खीर चढ़ाबै छै रोटी चढ़ाबै छै आओर पूजा करै छै पूरे मन से आओर बाद में वही प्रसाद सबके बाँटै छै खीलाइ छै बहुत प्यार से सब खाइ छै हॅं बहुत महत्वपूर्ण होइ छै हँ बहुत ज़रूरी है बहुत आदमी एक़रा बहुत ही ख़ुशी से मनाबै छै इस पर्व के इस परव के बहुत मान्यता छै जे मन्नत करै छै ओ पूरा होइ के बाद बहुत ही जे उत्साह के साथ आदमी मनाबै छै छठि के सब ओकर बाद जे होइ छै साँझ के अर्घ होइ छै जेकरामे बहुत तरहके प्रसाद जे डाली के आओर सूपके सजायल जाइ छै बहुत तरीक़े के प्रसाद के साथ ठेकुआ बनायल जाइ छै पिरुकिया बनायल जाइ छै भूसुआ बनायल जाइ छै ओकरा डालीमे देल जाइ छै अच्छे से ये टोकरी के सजा करके ओकरा फेर घाट पे ले जाइ छै फेर घाट के सजाके फेर सूर्यदेव के पूजा होइ छै फेर ये सूर्यस्त होइ के बाद ओकरा अर्घ परै छै फिर सुबह के अर्घ के दिन ही ओ सुबह के भी अर्घ के दिन ये घाट पर जायल जाइ छै सजायल जाइ छै ओकरा घाट के घाट के एकदम अच्छे से सजायल जाइ छै फिर सूर्य हँ ठेकुआ आटा में चीनी डाल करके ओकरा मिला करके ओकरा सूप पे या फेर आबै छै ओकरा बनाबै वला ठोकै वला ओकरा से फेर ठोकि के फेर ओकरा छानै छै तब बनाबै छै ओकरा प्रसाद भूसुआ के ओ सा चावल के आटाके मतलब ये चीनी या शक्करमे पूरा बनाके सब बनायल जाइ छै ओकरा गोल गोल लड्डू के तरह बनायल जाइ छै ठीक छै